جی ہاں ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں کئی اہم تحریکیں تھیں جن کی قیادت مہاتما گاندھی جی اور دیگر رہنماؤں نے کی ان تحریکوں نے انگریزوں کے خلاف عوام کو متحد کیا اور آزادی کی راہ ہموار کی ذیل میں چند مشہور تحریکوں کا نام ذکر ہے آغاز مہاتما گاندھی جی نے کیا مقصد برطانوی حکومت کا پر امن طریقے سے بائیکاٹ کرنا طریقہ سرکاری ملازمتوں عدالتوں اسکولوں کالجوں اور برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ نتیجہ عوام میں آزادی کا جذبہ بیدار ہوا مگر انیس سو بائیس میں چور چوری چورا واقعے کے بعد گاندھی جی نے اسے واپس لیا آغاز مہاتما گاندھی جی نے ڈانڈی مار مارچ سے مارچ سے کیا مقصد انگریزوں کے نمک پر ٹیکس کے خلاف احتجاج طریقہ گاندھی جی نے احمد آباد سے ڈانڈی تک دو سو چالیس میل پیدل سفر کیا اور وہاں سمندر سے نمک تیار کر کے قانون توڑا اثر تحریک نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی اور انگریزوں کے خلاف عوام عوامی مخالفت میں شدت آئی